हम मेहिषी सॅं बाजि रहल छी हमरा एकटा पिज्जा चाही अहाँ हमरा घर पर पहुँचा सकै छी पिज्जा रातिकेँ सात बजे सँ पहिले अगर पहुँचा सकै छी तऽ अहाँ हमरा कहि दियौ तखन ऑर्डर लऽ लियौ हमर पिज्जाके हमर पिनकोड भऽ गेल पचासी बाइस सोलह मेहिषी सहरसा बिहार